وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال کس طرح تبدیل ہوا ہے ہمارے ہندوستان میں اردو زبان ہر جگہ بولا جاتا ہے ہر جگہ جیسا کہ آپ جان لیجیے ہمارے بہار میں ہمارے دہلی میں پنجاب میں پٹنہ میں ہر جگہ اردو زبان ہم لوگ کو بہت پسند ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کو اردو بولنا سکھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے ٹولہ میں محلہ میں ہر جگہ لوگ اردو بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سننے میں ہمارے بوڑھے بوڑھے پرانے بزرگ جو لوگ تھے وہ بھی اردو بولتے تھے اس سے ہم لوگ سیکھے ہم لوگ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سیکھتے ہیں اس کے ذریعہ ٹولہ پڑوس جو بھی ہے بوڑھی بوڑھی عورت وہ بھی اردو بولنا پسند کرتی ہے اردو سب کو پسند ہے اردو میں بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو سب سے الگ ہے سب سے الگ کہا جائے تو ہر پورے ہندوستان میں اردو زبان کا ماننا ہی کچھ الگ ہے بولنا سننا اتنی اچھی لگتی ہے اتنی پیاری لگتی ہے اردو میں باتیں کرنا بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ اردو زبان کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے پھر بھی ہم لوگ اردو سے اردو زبان سے ہی بات کرتی کوشش کرتے ہیں کہ آگے بھی اردو زبان یوں ہی چلتا رہے ہمارے بہار میں اور کوئی زبان نہ آئے اردو کے علاوہ اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو بہت اچھی ہے بولنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے